म्हाका चित्र काडपाक खूब आवडटा आनी फुडलें चित्र खंयचें काडप तें हांव ठरयतां फोनार पळोवन नाजाल्यार पेपरार पळोवन नाजाल्यार पुस्तकाक पळोवन हांव ठरयतां की हांव खंयचें चित्र काडटलें तें चित्रकारांचे अशे ठरावीक विशय आसना तांच्या जें मनान येता तेंच तें आपल्या चित्रान उतरता म्हजी अशीं ठरावी कशी शैली ना पूण म्हाका गुजराताची चित्रकला खूब आवडटा तांच्या चित्रकलान आमी निसर्गा कडेन आमी अशें दिसता की आमी खंय तरी एक भाग आसा त्या कलाचो ती कला म्हटल्यार गुजराताची लिप्पन कला लिप्पन कला भितर आमी चिकट माती घेता त्या चिकट मातीक आमी आकार दिता आनी आकार दिवन आमी ताका आमकां जाय तसो आकार दिता आनी मागीर आमी ताका रंग दिता रंग दिवन जातकीच आमी सुकयता आनी आमची लिप्पन कला तयार जाता म्हाका ही कला करपाक खूब आवडटा कारण ह्या कलान आमकां अशें दिसता की खरीच ही कला खूब बरी आसा खूब तातूंत भितर बारीक बारीक आमी आरशें लायता आनी आरशें लायता तेन्ना अशें दिसता की खंय तरी आमी स्वताक त्या चित्रां भितर पळयता अशें दिसता की आमचें प्रतिबिंब त्या चित्रान आसा आमी खंय तरी त्या चित्रां खूब जोडून पळयता खूब निखरून पळयतात म्हणून म्हाका ती कला करपाक खूब आवडटा